हँ प्रणाम प्रणाम हँ प्र हमरा हमरा बिहार अयबै घुमय लए तऽ ठीके छै आबियौ नऽ अपने बिहार घुमय लए अयबै तऽ हम अपनेके मतलब घुमबय निर्देश देबय सही निर्देश बिहार बहुत बढ़िआँ राज्य छै बिहारमे हँ तऽ अपने पूरा परिवार मतलब अबियौगे तऽ मतलब रूम मिलय छै मतलब सस्तामे बिहार छियै बिहारमे कोनो जादा महगाइ नहि छै अतौकबा रीति रिवाज भी बिहारके जे छै बहुत अच्छा छै अदर स्टेटसँ अहाँ अरके स्टेटसँ बुझय एतऽ जे एबय हमरा बिहार तऽ बुझा जायत जे अहाँके राज्यसँ ई राज्य जे छै मतलब धर्म निरपेक्ष राज्य छै हँ धर्म निरपेक्ष राज्य छै मतलब एतऽ सब लोकके सम्मान मिलय छै इज्जत मिलय छै मतलब रूम मतलब सस्तामे किराया सब मिलय छै एतऽ बिहारमे जे छै मन्दिर मस्जिद भी छै मतलब भगवानके ओहो सब जगह घुमयके लेल छै अहाँके घुमा देल जेतय मतलब भाड़ा किराया भी बिहारमे कोनो पर्याप्त नहि छै कम छै मिडियम मिडियम छै भाड़ा तऽ आबियौ हँ तऽ हमे तऽ रहबे करबय ने अपनेके हम सही निर्देश देबय जगह हम अपनेके बता देबय जे अइ रूटसँ जेनाइ छै मतलब ओते जे छै एतना भाड़ा लागत अपनेके हम रूम देबय मतलब खोजि कऽ किरायावला रूम सस्तामे मिलत रूम अइ सबमे मतलब बिहारमे कतौ मतलब दिक्कत नहि रहत हमरा राज्यमे तऽ ठीक छै अहाँ तऽ अहाँ आबयके नहि एतऽ बिहारमे उसब बात नहि होइ छै बिहारमे बदमस्ती नहि होइ छै ई मतलब धर्म राज्य छियै एतऽ सब लोकके निवारण होइ छै एतऽ सब सब कास्टके लोग छै सब किसिमके लोग छै अइठिन सबके इज्जत मतलब अइठिन बढ़िआँ मिलय छै बिहारमे बिहारमे मतलब कतहु मतलब लोग अइठिना दुर्व्यवहारके नहि छै ई सब बात छै अहाँके मतलब रूम मिलतय घर मिलतय शौचालय मिलतय बाथरूम मिलतय सब चीज अटैच मिलत ठीक छै अहाँ आबियौ हम मिलबय अपने खोजबय तऽ हम मिल जेबय